کنویں سے پانی نکالنے کے لیے پہلے کے لوگ بالٹی کا استعمال کرتے تھے وہ ایک رسی میں بالٹی باندھ کر کنوئیں میں نیچے گرا دیتے تھے اور اس سے پانی باہر نکال کے استعمال کرتے تھے پر اب زمانہ بدل گیا ہے اب کے لوگ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے موٹر کا استعمال کرتے ہیں وہ موٹر اندر ڈال کے اس سے پانی نکال لیتے ہیں باہر اور استعمال کرتے ہیں اب